एह्दै असेंगी पंजै कन्ट्रियें दे नांऽ पुच्छे गेदे न ते जेह्ड़े मिगी चेत्ता न में तुसेंगी सनान लगी पैह्ली ऐ जेह्ड़ी इंडिया दुई ऐ चाईन त्रीह् ऐ पाकिस्तान ते चौत्थी ऐ ब्राजिल तं पंजमीं कंट्री जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ रशिया एह् कंट्रियां जेह्ड़ियां मिगी चेत्ता न ते में तुसेंगी दस्सी ओड़ियां